चढ़ाइके लिए रस्सीके ऊपयोग करै छियै जकरा आओर किछु रॉड अथी रहै छै चढ़ैमे अच्छा लगै छै आओर बेल्ट लगाए लै छियै जकरासँ गिरैके लातो पिछड़ै छै तऽ गिरैके डर कम रहै छै जकरा बहुत अच्छासँ अपना मजेदारसँ पहाड़ पर चहैर सकै छियै या बिल्डिंगके अथीपर चढ़ऽ सकै छियै रस्सी लगाए कऽ जकरासँ उपरमे किछु दिक्कत नहि होइ छै नहि होइ छै जकरासँ की किछु पहाड़पर पयर धरैके जगह नहि रहै छै तऽ रस्सीसँ उपर टानिकऽ चढ़ा सकै छियै धीरे धीरे गिरै गिरबै तऽ कोइ दिक्कत नहि होइत जकरासँ कि बहुत अच्छा चढ़ैमे सुविधा रहतै कही कमर या बेल्ट नहि कसाबै छै जकरासँ की दिक्कत नहि होइ छै कभी बेल्ट टूटैके भी डर नहि रहै छै उपर चढ़ैमे बहुत अच्छा लागै छै जे कि सुविधासँ बगल बगल कही काटा भी रहै छै किछु गुफा भी रहै छै वहाँ भी चढ़ि सकै छियै